सारें शा पैह्लें जेह्का मिकी सोआल पुच्छेआ में ओह्दा गै जिक्र करना चाह्न्नी आं मिगी सोआल जेह्ड़ा पुच्छेआ ओह् एह् ऐ कि साढ़े जेह्ड़ा नमां ब्याह् होंदा ऐ जेह्ड़ी साढ़ी दुल्हन होंदी ऐ उसी केह् केह् उपहार दित्ते जंदे न नुहाड़े प्योकियें पासेआ नुहाड़े प्योकियें तरफों उसी केह् केह् उपहार अस लोक दिन्ने न केह् उसी अस दाज दिन्ने न कि दाज जिसी दहेज आखने आं अस ओह् दिन्ने न अस एह् मेरा सोआल ऐ हून में एह्दे पर आन्सर बी अपना उत्तर बी जिक्र करना चाह्न्नी आं कि साढ़े उधमपुर दे इलाके बिच अज्ज बी कुड़ी दा जेल्लै ब्याह् होंदा उसी बड़े हारे तोह्फे दित्ते जंदे न उसी अपने रिश्तेदारें पासेआ उसी अपने परोआर दे पासेआ उसी हर पासेआ तोह्फे दित्ते जंदे स्पोर्ट बी कीती जंदी बहुत चीजां होर बी दित्तियां जंदियां न थोह्ड़ी बौह्ती जेह्ड़ी नुहाड़ी जेह्ड़ी हैल्प ऐ ओह् पैसे कन्नै बी कीती जंदी लेकिन इक गल्ल होर बी ऐ ते साढ़े अज्ज बी दाज दित्ता जंदा लेकिन एह् मिकी एह् बहुत गल्त लगदा कि दाज जेह्ड़ा समाज च नेईं दित्ता जाना चाहिदा क्योंकि कुसै दी बेटी अगर ओह् नूंह् बनी जंदी ऐ ते ओह्दे बिच कोई बहुत बड्डी गल्ल नेईं ऐ जि'नें उसी बीह् बाई पं'जी साल पालेआ उ'नें एह् घट्ट नेईं कीता उस कुड़ी आस्तै ते इस आस्तै दाज जेह्ड़ा निं ओह् नेईं दित्ता जाना चाहिदा और नां गै लैना गै चाहिदा और नां गै देना चाहिदा मेरी अवाज ऐ और मेरी मांग ऐ कि नां गै एह् लैना चाहिदा और नां गै एह् देना चाहिदा लेकिन उधमपुर दे इलाके बिच अज्ज बी बड़े परोआर दाज दिंदे न और बड़े परोआर दाज आस्तै मांग करदे न अगर तुस दाज नेईं देगे किश परोआर ऐसे बी हैन कि अगर उत्थै दाज नेईं देह्चै तां ओह् मुक्करी जंदे न ओह् ब्याह् गै नेईं करदे कुड़ी दी जिंदगी बर्बाद करदे न अगर ब्याह् आस्तै दो चार दिन रेही जंदे न उस बेल्लै ओह् मुक्करी जंदे कि तां जे कुड़ी दी बदनामी होई जा इ'नें गी दाज नेईं दित्ता अज्ज बी ऐसी ऐसी सोच आह्ले ऐसी ऐसी नीच सोच आह्ले लोक साढ़े समाज बिच रौंह्दे न और पता नेईं कैसी सोच ऐ उं'दी क्योंकि इन्नी जैदा पढ़ाई होने दे बावजूद बी इन्ना जैदा साढ़ा मार्डन जमाना होने दे बावजूद बी उ'नें गी इन्नी अहमियत नेईं समझ नेईं आई कि दाज केह् चीज ऐ और असें लैना चाहिदा जां नेईं लैना चाहिदा जिं'दे घर बेटियां न अ'ऊं उ'नें ई बी इ'यै सलाह् दिन्नी और जिं'दे घर बेटे न उ'नें ई बी इ'यै सलाह् दिन्नी कि नां दाज दी मांग करनी चाहिदी और नां दाज देना चाहिदा क्योंकि सारे अवाज इक साथ ठुआगे तां गै एह् अवाज उट्ठनी ऐ कि दाज नेईं देना चाहिदा और नां गै लैना चाहिदा एह् बहुत जैदा गल्त प्रथा साढ़े समाज च जेह्की फैली चुकी ऐ बहुत परानी ऐ मिगी पता कि बहुत परानी प्रथा इसी जंदे थोह्ड़ा टाइम लग्गना लेकिन कोई गल्ल नेईं कम से कम अवाज ते ठुआओ सोसाइटी बिच समाज बिच अवाज ते ठुआओ कि एह् जेह्की प्रथा जेह्की दाज देने आह्ली ते लैने आह्ली एह् बंद होनी चाहिदी क्योंकि तुस आपूं स्हाब लाई सकने ओ सारे जनें कि अगर कुसै इक प्यो दे घर अगर दो तिन्न चार कुड़ियां न पंज कुड़ियां न तुस आपूं स्हाब लाओ कि उस कुत्थूं दाज कड्ढना अपनी खुशी कन्नै अगर कोई बंदा किश चीज देना चांह्दा ओह् बक्खरी गल्ल ऐ लेकिन जेह्का मजबूरी बिच सौह्रियें तरफों मांग औंदी ऐ इस मांग दा ओह् प्यो केह् करग कुत्थूं उस तिन्न चार पंज कुड़ियें अपनियें गी सारियें गी हिस्सा करियै दाज देना कोई बी प्यो अपनी कुड़ी दा बुरा नेईं चांह्दा लेकिन एह् मजबूरी बिच आइयै कर्जे थल्लै आइयै उं'दी केह् जिंदगी रौंह्दी ऐ जि'नें पं'जी पं'जी साल उस कुड़ी गी बी पालेआ सारा खर्चा सब किश उसी कीता और फ्ही बी ओह् कुड़ी इन्ना जैदा उ'दे आस्तै दाज देना पौंदा कि पूरी जिंदगी इक प्यो जेह्का होंदा निं इक कुड़िये आस्तै बी कर्जे थल्लै निं उतरदा

अस कुड़ी गी थोह्ड़ा जेहा पैसा देई सकने अगर साढ़ा मन होऐ तां लेकिन कुसै दे कुसै दी तरफों मांग नेईं औनी चाहिदी एह् मेरी मेरी एह् इक डिमांड बी आखी सकनी और मेरी एह् इक बहुत जैदा बड्डी रिक्वैस्ट ऐ सारें अग्गें इक मांग जेह्की दाज दी ओह् नेईं होनी चाहिदी अस अपने तरफों करचै ओह् बक्खरी गल्ल ऐ होर बी अस कुड़ी गी दाज ओह् करी सकने किश बी उपहार च देई सकने आं अस किश चीज देई सकने आं अस उपहार बिच इ'यां बी साढ़े उधमपुर दे इलाके बिच गै कुड़ियें ई रिश्तेदारें तरफों बी और अपने घरै दे तरफों और स्हेलियें तरफों बी बड़े हारे गिफ्ट दित्ते जंदे किश किश दिंदी कोई स्हेली किश कप्प दिंदी किश मतलब अपनियें अपनियें चीजें दे स्हाब कन्नै छोटी मोटी जेह्ड़ी बी चीज ऐ ओह् दिंदे न

धन्नवाद